बेफोरखौथ' खोन्थाजाया ओरैनो बर'नि मोनसे मानो होनबा दोनखुमानाय मोनसे इनग्रेदियेन्त आरोखि बेफोर नोंसोरनो खोन्थाबाथ' जोंहा इसे मालाया सोलोंनाय जागोन खोमा जायखि जाया तथापिय' नोङो सोंनायखाय खोन्थानोसै आं मा मा होयो जोंनि बर' हारिनि माबाया जेरखम जोङो अनला संबा खारै नांगौ ओमफ्राय खारैया माजों बानायो खारैया खारैखौ जाहैबाय जोङो थालिर फस्ला सावनानै बेखौ दोन्नानै बानायो बेफोरबायदि ओमफ्राय माखासे बिदिनो माबा जोग्लावरि जोङो बेखौ सुप बानायनानै लोङो एखम्बा माबा गगा मोनबा लोमजाबा साजाबा बेफोरबायदि आरोखि बिदिनो ओमफ्राय नाफामबो जोङो सौनानै दोन्नाय जायो नाफोरखौ बिदिनो दोनबाय बिदिनो गोरानखौ लाबाय देबाय बिदिनो ओमफ्राय बे नाफामाव मा नांगौ जोंहा ओमबा अनेक इनग्रेदियेन्त होयो आरोखि बेहाय थास' होयो ओमफ्राय माबा माबि बिलाइ होयो बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय भयामाव सोनानै हासुंआव नङाबा भयामफ्राव सोनानै बार हाबैनि मोनसे माबा होथेबाय आरोखि बेफोरबायदि अनेक बिदिनो बायदि बायदि जोङो आं सोलोंबोबाय आरोखि आंना बेनो आरोखि आंनि माबा गोथाव जानाय माबा बुस्तुफ्रा बेफोरबायदि आरोखि जेरखम जोङो दा मा संबावो होनबा जोङो गोथाव जानो थाखाय मा मा होबावो इनग्रेदियेन्ता बिदिनो अब्बा ओंख्रियाव नोङो तेजपात होयो जोङो ओमफाय बर'निखौ होनबाथ' जोङो मा मा होनाय जायो न'नि बानलु जेरखम अर्गेनिकखौ मोनबा जोंहा साबसिन जायो गोथावसिन जायो गोबोरखि हासारजोंनिया बांसिन गोथाव जायो आरोखि जेखि माबायानो जा गायोआनो जा गायनाय मैगंफोर बांसिन निउट्रिसनबो मोनो बेफोरबायदि आरोखि बेफोरखौ संनानै जायोबा गोथावसिन जायो आरोखि अर्गेनिकखौ आरोखि गोबोरखि हासारजों बानायनाय मा होनोलाय गोबोरखि हासारजों मैगं जानायफ्रा सेहेराबो जाबाय बेहायनो गोथाव जायो बेफोरनो आरोखि गोथाव जानायनि माबाया अर्गेनिक आरोखि गोबोरखि हासारजों जानांगौ बेफोरनो आरोखि